अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मैं कई सारे सुझाव देना चाहूँगा क्योंकि हमारे प्यारे भारत देश की सांस्कृतिक विरासत आज या कल में नहीं बनी है इसे बनने में सालों लगे हैं इन्ही सालों के दौरान कई राजा महाराजाओं कई धर्मों पंथों विश्वासों और रीति रिवाज को मानने वाले लोगों ने इस भारत देश को अपना घर बनाया है इन्हीं लोगों के एक साथ चलने और आने से हमारी एक साझा विरासत बनती है इस साझा विरासत को संरक्षित करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे हमें अपने त्यौहारों में एक दूसरे को शामिल करना होगा चाहे वो त्यौहार हिंदुओं के हों या मुस्लिमों के चाहे वो जैनों के हों या बौध्धों के या चाहे फिर वो पार्सियों या इसाइयों के ही क्यों ना हों हमें एक दूसरे के त्यौहारों में आना जाना होगा एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा और एक दूसरे के साथ घुलना मिलना बैठना उठना और खान पान करना होगा इसी तरीक़े से हम हमारे देश की इस साझा विरासत को संरक्षित कर सकते हैं क्योंकि वह देश कुछ भी नहीं है जहाँ उस की सांस्कृतिक विरासत नहीं है अब भारत तो विविद्धिताओं से भरा देश है इस विविद्धिता की भूमि पर एक साझा विरासत कई सालों में पनपी है जिस के लिए कई लोगों और कई सम्प्रदायों ने ख़ुद को क़ुर्बान किया है इस तरह कि सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस सांस्कृतिक विरासत के लिए हमें एक साथ चलना होगा